हॅं

दसके दस किलो छै लबहो तऽ बोलिहो चालीस रूपए किलो आधा घंटामे ओ पैतीस रूपए ठीक छै कतना देरमे तोंय लए लेबहो हम आबि कऽ पहुंचाइ दैतिअ

हॅं केतना लेबहो हजार रूपए हजार रूपए किलो छै केतना लेबहो ठीक आरो हॅं ओहो छै अस्सी रूपए किलो ओ केतना लेबहो तऽ हमरा हमरा सेब लैक छै पाॅंच किलो अंगूर लैक छै चारि किलो आरो अनार लैक छै आठ किलो आरो कतना आधा घंटामे देबौ तऽ दै दिहों ठीक आरो च हॅं एक काजू पैकेट लै लिहो आरो आरो नारियल पानि लै लिहो पाॅंच गो तोंही पहुॅंचाई ने दहो हमे नहि अयबह बेगुसरायमे रामदिरी लवर्स तर ढाला पर छियै हियें पर ठीक कहाॅं पर आबे परतै ठीक कतना देरमे अयबै ठीक नहि रुपैआ तऽ नहि छै उधारे लतियैर बादमे रुपैआ दै देतियै तनी रुपैआ अभी दै देबै आओर सब रुपैआ बादमे दै देबै ठीकहिनै आरो किच्छो नहि लैक छै